शादी के अवसर पे जैसे हज़ार दो हज़ार लोग मेहमान आते हैं उसमें खाना खाना बनाना पड़ता है जैसे कि सब्ज़ी वब्जी का धोने का भी व्यवस्था भी करना पड़ता है पानी तो पानी का ड्रम भरा जाता है पानी का ड्रम भरा जाता है जैसे कि वो क्या चावल बनाना है सब्ज़ी धोना और फिर मेहमान को नाश्ता वाश्ता कराएँ तो फिर भी पानी का ज़रूरत पड़ता है फिर हम लोग को पानी का भी जब कम पड़ता है तो आर ओ का पानी मंगाया जाता है बाटल का पानी मंगाया जाता है ऐसे ही जैसे के हर एक चीज़ में ही पानी का प्रयोग होता है आप लोगों मेहमान लोग को नाश्ता वाश्ता में कभी कमी कमी ना पड़े इसीलिए ड्रम व्रम रखा जाता है बाटल भी मंगाए जाते हैं